इहा ॻाल्हि त हिकदमु बराबरि चयव सॼे भारत देश में चांहि ॾाढी मशहूरु आहे सिंधियुनि में त चांहि घणी ही मशहूरु आहे मूंखे चांहि पीअण जी एतरी आदत कोन्हे असांजे घरु चांहि पाणीअ में त बिल्कुल न ठहंदी आहे अछी चांहि असांजे घरु चांहि जो नालो आहे छो की सफ़ा घटि चांहि पती हुन में पवंदी आहे खीर पवंदो आहे खंड पवंदी आहे चांहि पती सफ़ा तुर हुजनि जे करे हुन जो जेको कलर आहे याने जेको रंग चांहि जो बिहंदो आहे उहो अछो बिहंदो आहे हिन जे करे असां हुन खे अछी चांहि ठाहे चवंदा आहियूं इहा चांहि हीअं ठहंदी आहे की थोरो सो चांहि पती हेठां विझी करे चङो खीर विझी करे टहिकाउ ॾेइ करे खंड विझी करे पी वञो